ہندوستان میں کھانا بہت اچھا ہے جیسے کھچڑی دال چاول آلو کے پراٹھے شاہی پنیر اور چکن قورمہ بریانی اور مسالوں میں لال مرچ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ چاٹ مٹن مسالہ امچور ساری چیزیں بہت لوگ یوز کرتے روزانہ یوز میں آنے والی چیزیں پسند بھی ہیں سب کو